तुस मिगी अपने बारे च दस्सेओ केह् तुस बचपन च केह् करदे हे ते जि'यां जि'यां तुस बड्डे होंदे गेओ हून केह् करा देओ

उत्थै स्कूल ऐ निक्कै प्राइमरी स्कूल ऐ हाई स्कूल ऐ हाई सकैंडरी स्कूल बी ऐ कालेज उत्थै नेईं हा पर में प्राइमरी स्कूल च जदूं दी निक्के होंदे में तीन सालें दा हा में कालेज मतलब स्कूल जाना शुरू करी दित्ता हा मिगी घरा आह्लें भेजी ओड़ेआ स्कूल आं तूं स्कूल जा साढ़े स्कूल प्राइमरी स्कूल च इन्नी अच्छी उत्थै सब किश होंदा दिनें रट्टी बनी जंदी ही चौल बनी जंदे हे इक दिन पीले चौल मिट्ठे चौल आलू न्यूट्री आह्ले चौल बी बनदे प्राइमरी स्कूल च बी चलदा पंजमीं तकर प्राइमरी दा स्कूल होंदा ऐ ओहदे बा'द आई जंदा ऐ प्राइमरी दे बा'द आई जंदा ऐ मिडल बी मिडल बी स्कूल होंदा ऐ उत्थै बी सब किश होंदा ऐ मिडस स्कूल प्राइमरी स्कूल च एह् सब किश होंदा ऐ ओह्दे बाद हाई स्कूल जंदे ऐ दिक्खो जी साढ़े टीचर कनेह् न ओह्दे बाद टीचर कनेहा पढ़ांदा ऐ ओह् सब किश मतलब इक अच्छा था साढ़े इक जेह्ड़े टीचर होंदे हे साईंस आह्ले टीचर होंदे हे ओह् बी शैल मास्टर हे इक सारे ठीक पढ़ांदे हे मैथ आह्ला मास्टर जेह्ड़ा हा ओह् बी अच्छा पढ़ांदा हा साईंस आह्ला मास्टर जेह्का ओह् बी शैल पढ़ांदा हा ओर इंगलिश आह्ला हो जेह्का ओह् बी शैल पढ़ांदे हे मतलब किश बी पढ़ाना अच्छा पढ़ाना अच्छे पढ़ांदे हे शैल समझाई लैंदे हे हर इक गल्ल समझांदे हे हर इक बर्ड दा इक इक गल्ल मतलब हर इक सनाई लैंदे हे जागतै गी शैल एक्सपलेन कन्नै सखांदे हे इ'यां एह् करना होंदा इं'दी मतलब सब किश शैल इन्ना मतलब ओह्दे बाद हाई सकैंडरी स्कूलें च पुज्जी जंदे उत्थै लैकचरर होंदे न ओह् सब मतलब अच्छे होंदे हे ओह्दे बाद असेंगी मतलब उत्थै ग्यारमीं किती असें ते ओह्दे बाद बरह्मीं बी उत्थै कीती ग्यारमीं बारहमीं च असें गी लगदा हा कि अस पढ़ादे आं पर साढ़े मास्टर जी जेह्के हे ओह् अच्छे हे टीचर अच्छे हे पढ़ेआ असें उत्थै उं'दे कोला ओह् बी आखदे नेईं बच्चे जेह्के होंदे हे पढ़ने गी शैल न होर फ्ही पढ़ना आस्तै बहुत अच्छे न अग्गें दिक्खना असें कि कनेह् पढ़ा दे न जागत होर शैल पढ़न पढ़ने आह्ले जागत न जेह्के इ''नेंगी पढ़ना चाहिदा फ्ही अस उत्थै कालेज आई जन्नेआं कालेज मजा बी होंदा पर कालेज दा कोई मजा नेई ऐ एह्दे कोला जेह्के स्कूलें च औंदा स्कूल केह् न स्कूलें च असेंगी इन्ना ओह् नेई होंदा ऐ कालेज आई दे जि'यां आस्तै घरा कोला बाहर निकली आंदे ऐ न फ्ही असेंगी घरा दी टैंशन बी होंदी ऐ घर बी साढ़े गरीब घर ऐ असें उत्थै केह् करना ऐ कालेज आइयै असेंगी मेह्नत बी करनी सारा कम्म असेंगी इक्कले रौह्न जाओ जित्थै बी रौहंदे हैन इक्कले रौह्ने पौंदा ऐ रुट्टी छुट्टी बनाने गी सवेरै उट्ठो जी रुट्टी बनाओ ओह्दे बा'द जाओ कालेज जाओ क्लासां थोह्ड़ियां नौ बजे लग्गी जानियां जाइयै ओह् बी पढ़ो फ्ही ऐ जाओ कमरे च और उत्थै कमरे च जाइयै रुट्टी छुट्टी बनाओ दवाई दिनै आह्ली खाओ फिर शामी फ्ही मतलब शामी आह्ली फ्ही बनाओ पढ़ो फ्ही ओह्दे च सारा किश करना पौंदा ऐ असेंगी पर इन्ना ऐ कि जेह्ड़ा मजा असेंगी ग्राएं च स्कूल औंदे न ओह् शैल लगदे न मेरे मतलब जेह्के बी ग्राएं च साढ़े स्कूल थे ओह् अच्छे हे कालेज इन्ना ऐ कि कालेज अच्छा ऐ पर जेह्के ग्राएं दे स्कूल होंदे उत्थै अस अट्ठ बजे तक दिनें आह्ली रूट्टी स्कूल गै थोह्ई अंदी ही ओह्दे बा'द दसमीं दे बाद मिल थमां रुट्टी नेईं थ्होंदी स्कूल असेंगी घरा अस लेई आंदे दिनै आस्तै रुट्टी दिनें खाई लैनी अद्धी छुट्टी होंदी जियां असें रुट्टी खाई लैती ओह् दे बाद अद्धी छुट्टी जियां अद्धी छुट्टी बेल्लै असें रूट्टी खादी फ्ही रुट्टी खाइयै असें दबारा क्लासां पढ़दे फिर अपने घरे गी चली जंदे हे घर जाइयै असें दबारा रुट्टी मम्मी बनाई लैंदी ऐ पापा बनाई एदे होंदे रूट्टी दपैह्री खाओ पढ़ो शामी फ्ही बनाओ बनाइयै देई ओड़दे फ्ही खाई लैंदे अस ते फिरी सेई जंदे हे